पेट्रोल पम्पके बहुते दाम बढ़ि गेल छै एक सए बीस रुपए लीटर भऽ गेल छै हमे आर घुमैमे कोनो दोस आर जाइत छियै तऽ पेट्रो गाड़ीसे घुमै लए जाइत छियै तऽ पेट्रोलके दाम बहुते छै तऽ इहए लए भरबैके पड़े हइ पेट्रोल तऽ बहुते दाम छै पेट्रोल बहुते दाम छै पेट्रोलके तऽ इहए लए कहुँ जाए एहिमे केनादुन बुझाइ हइ पेट्रोलके दाम एक सए बीस लीटर भऽ गेल छै भऽ गेल छै तऽ इहए लए बहुते दिक्कत बुझाइ हइ कहुँ जाइ आर लए जाइ हइके जाए लए बहुते दिक्कत बुझाइत छै गाड़ी आरसे पेट्रोल हइ तऽ एक जगह बहुत दूर हइ पेट्रोल अरे बहुत दूर छै पेट्रोल हमर गाँवो आरमे बेचैत छै दोकान आर पेट्रोल बेचै हइ तऽ ओहो एक सए बीस लीटर उपर बेचै हए पेट्रोल गाँव आरमे एक सए बीस रुपए लीटर पेट्रोल बेचैत छै तब हमरा आरके खरदैके पड़ैत छै तऽ एक सए बीस रुपआ लै छै कमो आर नहि करैत छै तनिको पेट्रोल पम्प पेट्रोल बेचैत छै गाँवो आरमे समसतीयोपुरमे पेट्रोल पम्प छै इलमासो नगरमे पेट्रोल पम्प छै हीयाँ की हीयाँ तनी दूरोमे तनी हमरा आरके दूरो घरआरके दूर से बहुतेक दूर छै पेट्रोल पम्प आर तऽ जाइमे अथी कहुँ कोनो कोनो जगहो आबि जाइ छियै हमे आर घूमेला तऽ तेल आर नहि रहै छै तऽ गाड़ीमे भरबैके पड़ैत छै तऽ पेट्रोल भरबैके पड़ैत छै तऽ बहुत्ते दाम रहै छै पेट्रोलके एक सए बीस रुपआ एक लीटरके एक लीटर जब हमे आर भरबै छियै तऽ एक सए बीस रुपआ दैके पड़ैत छै ओहए आधा लीटरमे भरबैत छियै तऽ साठि रुपआ देबेके पड़ैत छै पड़ैत छै इहए लए बहुते दूर बुझाइत छै पेट्रोलके दाम बहुते दूर बहुते जादा छै इहए लए बहुते बहुत्ते जादा छै इहए लए आरो समसतीयोपुरमे पेट्रोलके दाम बढ़ल छै पर्यावरणके हानीकेलिये हमे आर जब बाहनसे घुमैत छियै अथी धूलआर अथी बाहनसे इन्धनसे अथी जे होइ हइ ओ जे पर्याबरणके हानी करे फटक्काआर फोड़ैत छियै प्रदूषण फैलै हइ तऽ पर्याबरणके हानी करे हइ हमे आर गाछके नहि काटबै तऽ नै कुछो हेतै पर्याबरणके हानी अथी मोटरके धूआँसे बहुते बाहन हो के से होइ लागैत छै अथी पर पर्याबरणके हानी हानिकारक चीज छै अथी फटक्का आर हमे आर फोड़ैत छियै दीपाब छठि पबनीमे तऽ ओहिसे धुआँ आर जे निकलैत छै तऽ पर्याबरणके हानी करे लागैत छै हमे आर नहि गाछ आर काटबै तऽ पर्याबरणके हानी नहि पहुँचतै पेड़ आर लगेबै पेड़ आर लगेबै छल तऽ से पड़ैया अथी तनिको हानी नहि होयतै हानी नहि होयतै हो नहि होयतै छल बिहारमे मोटरसाँइकिल आर कम आर चलबै छल चलबै तऽ पर्याबरणके तनको हानी नहि पहुँचतै तनिको हानी नहि पहुँचतै नहि पहुँचतै गाछ आर सब काटि दै छै तऽ इहए लए कनी बृक्षआर कम हो जाइत छै तनिको अथी दिक्कत हो जाइत छै पर्याबरणके हानी आर इहए पेड़ आर लगैत छल से ई सब नहि लगेतै पेड़ खाली काटबे करैत छै अथी मोटरसाइकिल आरसे जे धुआँ निकलैत छै तऽ से से पर्याबरणके बहुते हानी करि दै छै करि दै छै इहए लए एकरा इन्धन कनी कम यूज करैके चाही जे पर्याबरणके हानी नहि पहुँचाबे फटक्का आर फोड़ैत छै तऽ ओहोसे अथी धुआँ निकलैत छै से पर्याबरणके बहुते हा हानी करि दै हइ से इहए लए नहि करैक चाही जादा हानी पर्याबरण पर्याबरणके गाछ आर बृक्ष लगेबै कचड़ा आर नहि फैलाबेके चाही ओकरा अच्छासे रखेके चाही इहए